असांजे गुजरात जी संस्कृतिअ में ॾाढा खेल सुठा रमाइजंदा आहिनि जीअं त लोकप्रिय खेल आहिनि जेका पाण सभिनीनि खे ख़बर आ्हे खोखो क्रिकेट फुटबॉल कॿडी ऐं टेबल टेनिस क्रिकेट त ॾाढो जाम रमाइजंदो आहे गुजरात में अने सभिनी जवाननि ॿारनि खे क्रिकेट रमण त ॾाढो वणंदो आहे ऐं हिकु कॿडी जी जेकी टीम आहे गुजरात में उहा आहे गुजरात जाइंटस उहा टीम बि ॾाढी फेमस आहे उन उन टीम ॾाढो नालो आहे ऐं हिकु क्रिकेट जी टीम जेकी आहे उन जो नालो आहे गुजरात टाइटंस उहा गुजरात जी ॾाढी फेमस टीम आहे अने हुन टीम में हिकु नओ केप्टेन बि आहियो आहे उहो आहे शुभमन गिल करे उन जो नालो अथसि शुभमन गिल अने हिन टीम में जेका खिलाड़ी रमण वारा आहिनि उहे अठ खिलाड़ी आहिनि ऐं हिन हिननि टीम जो हिकु ॾाढो सुठो खिलाड़ी आहे रमण वारो जेको हार्दिक पंड्या उहो पाण ई बि गुजराती आ अने उन खे सभु सुञाणींदा अथसि अने उन हार्दिक पंड्या जा त ॾाढा माना सुठा फेन्स अथसि गुजरात में अने इन खे ॾिसी करे ॿिया गुजरात जा माण्हू आहिनि क्रिकेट रमनि जेकी ॾिसी करे उन खे माना उन्हनि खे प्रोत्साहन मिलंदो आहे की असां बि हीउ क्रिकेट में अॻियां वधू ऐं क्रिकेट रमऊं एतिरी प्रेक्टिस कयूं ऐं उन जेतिरा थी स उन जहिड़ा थी सघूं ऐं असांजा बि हेतिरा फेन्स थियनि